हँ आइ काल्हिके तऽ ओनाहिओ लोक एक दोसरसँ सम्बन्ध बहुत कम राखै छलै तऽ लोक अपनेमे बहुत ज्यादा रहै छथिन तऽ मनोरञ्जनके लेल तऽ किछु करबाक चाही मुदा इहो बात अछि जे बहुत टी वी कम्प्यूटर मोबाइल सबक अविष्कार अछि लेकिन इहो देखल जेतै जे ओहि सबसँ बहुत हानिकारको छलै ने हमर सबलए जतबा सुविधा अछि ओतबा हानिकारको अछि तऽ एहिके लेल हरदम हमेशा तऽ मनोरञ्जनके लेल मोबाइल आ टी वी तऽ नहि ने देखबाक नहि देखै छै लोक मुदा इहो अछि जे कखनहुँ कालकए अपनासँ गीतो गाबि लेलहुँ तऽ कखनहुँ कखनहुँ चित्रकारिओ कऽ लेलहुँ अपने देखिओ लेलहुँ अपने हँसिओ लेलहुँ इएहसँ हमर मनोरञ्जन भऽ जाइत अछि इएह सब अछि जे आइ काल्हि लोकसँ ठीकसँ बात नहि करै छलै एहिलेल हम अपन मनोरञ्जनमे तऽ हम कनि कनि गीत गाबि लै छी अपनालए अपनेसँ सुनिओ लए छी और अपने देखिओ छी फेर कखनो कखनो इहो होइए जे चित्रकारी कऽ कऽ कनिटा अपने देख लेलहुँ हँसि लेलहुँ सबकिछु अपनेमे कऽ लेलहुँ तऽ इएह भेल हमर मनोरञ्जन कनिटा पढ़िओ लिख लेलहुँ अपनेसँ समझि लेलहुँ बस इएह भेल